सूरत में हर ॿारु पहिरीं घटि पढ़ंदा हुया अॻाटीअ में हाणे ज्यादा पढ़नि था ॿार ऐं नौकरी करे पंहिंजी रोज़गारीअ में अॻिते वधाइनि था पिया के हीरागस में आहिनि के मार्केट में आहिनि ॿार बि पढ़ी करे पंहिंजी रोज़गारीअ में वधनि था पिया हुननि खां पोइ ॾाढो सुठे में सुठी रोज़गारी पंहिंजी कमाए करे नौकिरियुनि में पंहिंजो घरु ॿारु हलाइनि था हुनमें अॻियां खां पहिले खां ॾाढी सुठे में सुठी आहे पहिरियां हर ॻाल्हि में ॾाढी कम हूंदी हाणे जीअं माना देश खे वधायूं अथऊं तीअं नौकिरियूं बि वधी वियूं आहिनि ऐं हर ॻाल्हि में मतलबु सुठे में सुठो हले थो पियो नौकरियुनि में सुठो आहे रोज़गारु में बि सुठो आहे पंहिंजे हर ॻाल्हि में मतलबु अॻिते थियनि था ख़्वाहिशूं पूरी कनि था पिया ॿारनि खे बि पढ़इनि था रोज़गारी में बि पंहिंजो अॻितां वधनि था हर हाल में नौकिरी कनि था भले पर अॻियां वधनि था पिया पहिरीं खां मटे सटे ॾाढे सुठे में सुठो हले थियो पियो जेको पहिरियों माहौल उहो न हुयो उहो हाणे हुनखां ॾाढो सुठो हले थो पियो अञा बि अॻिते ॾाढी सुठी सुठी स्थिती थींदी वञे थी पई भई जहिड़े हिसाबु सां असां ॾिसऊं था हर ॻाल्हि में असांखे ॾाढो नजेरा सुठे में सुठो अचे थो बढ़िया बढ़िया में अचे थो पहिरियों वारो कान्हे जेको पहिरियों हुयो ओड़ो कान्हे उनखां अॻिते रोज़ुगार में हर कोई वधे थो पंहिंजे में खाइणु पीअणु हर ॻाल्हि में सुठो ई सुठो आहे पंहिंजी सभु पाण करे थो पियो भई नौकरी करे रोज़ुगार में हलाए थो पियो अहिड़ी ॻाल्हि कान्हे का कोई तकलीफ़ जी ॻाल्हि कान्हे का पहिरीं खां ॾाढो सुठे में सुठो ई आहे कोई पंहिंजे में ओ कान्हे को जेको थिए थो सुठे लाइ